मिकी चूडियां बड़ियां पसंद ना बडियां शैल शैल लगदियां चूडियें चूडियें दी आबाज बड़ी सोहनी सोहनी लगदी सुनने च बड़ा मन करदा में सवेरे उट्ठनी उट्ठियै सारें कशा पैहलें में जेहड़ा कोई पैहलें रोटी फुलका बनाना ओह् में चिड़ियें गी देना चिड़्यें गी पान्नी सारा कोला पैहलें में फुलका ते अच्छा लगदा जिसले उंदी आबाज आंदी बड़ी सोहनियां लगदियां सबेरे चलदियां फिरदियां चिड़ियां और पक्षी कां कूं बी शैल लगदे साढ़े मेरे फ्योकियें दे घर उनें पिंजरा बनाए दा पिंजरे च रक्खी दियां सोहनी सोहनी चिडियां कोई लाल कलर दी कोई पीलियां कोई कियां अच्छियां लगदियां उनें ओ हबी पसंद करदे ते मिकी बी शैल लदियां चिडियां ते चिडियें दी आबाज बड़ी अच्छी लगदी सबेरे बड़ा होऱ नेहा अच्छा लगदा म्हौल म्हौल जिसलै चिड़ियां बोलन ते शामी बी आंदियां चलदी फिरदियां चिड़ियां ते शैल लगदियां अजकल जेहड़ियां पहले पहले पराने जमाने च जेहडियां होदियां ही ओह् लभदी नेईं ऐ अजकल घर घर आहलियां चिडियां इयां और बड़िया बराइटी आई गेदियां ना कोई लाल कोई पीली कोई नीली चिड़ी कालियां बी हैन अच्छी अच्छियां लगदियां दिक्खने गी ते रंग बरंगी चिडियां जेहड़ियां ना एह् शैल लगदियां चलदियां फिरदियां आबाज बी अच्छी दिंदियां छोटे बच्चे बी इंदे कन्नै खेलदे बी दिक्खियै बडे़ खुश होंदे अस बच्चें गी दस्सने कि ओह् दिक्खो ओह् आहली चिड़ी आई चिट्टी आई काली आई नीली आई ते उनें कन्नै कन्नै अस रंग सिखाई ओड़ने कन्नै कन्नै उनें गी अस चिड़ियें दी पहचान करना दस्सी ओड़नी बच्चे फ्ही बडे़ खुश होंदे दिक्खियै इनेंगी शैल लगदा म्हौल ऐ ग्रां च लगदा शैहरे च जेहडे़ रैहंदे उंहे कुत्थै दिक्खनियां चिडियां अंदरु अंदरी रैंहदे ओह् उनेंई पता गै नेई ऐ इनेंई चिडियें दा के चिड़ी बी कोई चीज ऐ एह् है कि अपना ग्रां जेहड़ा ओह् बड़ा अच्छा लगदा इंदे कन्नै पक्षी कन्नै आसे जिसलै सवेरे शुरु होंदा इंदे कशा गै शुरु होंदा एह् दसदियां असेंगी कि सवेरा होई गेआ ऐ ते नेईं तां शैहरे च लोक दस दस ग्यारां ग्यारां बज्जी जंदे उलेंगी अंदर ही सुत्ते दे कोई आबाज नेई उनें सुननी ते उनें उट्ठना कुसले ते असी ग्रां च रैहन्ने सबेरे जियां अस शुरु होंदा सूरज दी किरणा ते चिड़ियां बी अपना दस्सी ओड़दियां कि सबेरा होई गेआ ऐ और कुसै ने कुक्कड़ काकड रक्खे दे होन ओ ह्बी आबाज दिंदे दसदे कि सबेरा होई गेआ ते केंई कबूतर पालदे कोई किश पालदा उनेंगी सबेरे दाना चोगा सब किश दिंदे शैल लगदा अच्छा लगदा ऐ जेहा म्हौल